मैंने पिछले कुछ दिनों में पर्दे खरीदे हैं पूरे घर के लिए वो पर्दे बहुत ही अच्छे हैं मैंने बहुत सारे पर्दे लिए थे जिनको दरवाजो के हिसाब से उनकी सिलाई करवाई और वहाँ पर लगाया पर्दे इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उनका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा है और वो बहुत जल्दी गंदे नहीं होंगे क्योंकि घर में सब की आदत होती है कि पर्दो में ही हाथ पूछते तो वह ऐसा कपड़ा है जिसमें ज़्यादा जल्दी गंदगी दिखेगी नहीं और वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं मेरा उनको लेने का पहला कारण तो ही था कि वह बहुत ही सुंदर थे और ये बहुत सस्ते भी थे मैंने करीब दस मीटर दस से पंद्रह मीटर का कपड़ा खरीदा था जो मुझे सस्ते में पड़ा इसलिए मुझे ये पर्दे अच्छे लगे